स्मार्ट वाच स्मार्ट वाच देखलियै जेनाकि मोबाइल लेलियै ऑनलाइन मङ्गेलियै बहुत सस्तो मिलै छै बहुत महगा मिलै छै बढ़िआँ लागै छै जकरामे हमे फोन भी चलाबै छियै फोटो भी खीँच लै छियै जइसे कि कोनो बिमारी छै आदमीकेँ बी पी चेक करना छै स्मार्ट वाचमे अभी हर चीजके सुविधा देने छै हमरा सभ ऑनलाइन करि कऽ मङ्गाबै छी या तऽ दोकानेमे लै छियै महगा मिलै छै सस्ता मिलै छै स्मार्ट वाचके बढ़िआँ चीज छै जे कि ओकरामे फ्लिपकार्ट भी लोड छै अमेजोन भी लोड छै जइसे कोनो चीज हमरा मङ्गाना छै हमे स्मार्ट वाचसँ मङ्गाबय सकै छी ऑनलाइन करि सकै छी एहि लेल हम स्मार्ट वाच पहिन कऽ घर बैठल हम सभ काम करि सकै छियै स्मार्ट वाचसँ ककरो फोन भी करि सकै छियै हमे बात भी करि सकै छियै फोटो भी खीँच सकै छियै स्मार्ट वाचसँ हर चीजके पता लगाबय सकै छियै टाइम देखि सकै छियै स्मार्ट वाच बहुत अच्छा चीज छै अभीके टाइममे स्मार्ट वाच बहुत बढ़िआँ चीज छै एही लए बनयने छै बढ़िआँ करलेकै बहुत बहुत अच्छा बनेलकै स्मार्ट वाच हर आओर हर आदमीके पास होना जरूरी छै जे कि अभी मोबाइलमे फोन अयतै तऽ मोबाइल निकालि कऽ कानमे सटाबय लागतै स्मार्ट वाच छै हाथमे पहिन लेतै ओकरा देख लेतै हे फोन अयलै फोन अयलै तऽ हम उठाए कऽ बात करि सकै छियै स्मार्ट वाच बहुत अच्छा चीज छै एहिसँ बजारमे जाय कऽ स्मार्ट वाच खरीदना छै या फिर ऑनलाइन खरीदना छै फ्लिपकार्टपर ऑन स्मार्ट वाच मिलै छै स्मार्ट फोनके जे काम करै छै स्मार्ट फोन आ स्मार्ट वाच जैसन चीज बहुत अच्छा छै एहि लेल आदमी सभ स्मार्ट वाच पेहनै छै